وعلیکم السلام جی ہم ٹورسٹ بات کر رہے ہیں جی ہم ٹورسٹ بول رہے ہیں آپ گائڈ ہیں جی بتائیے کہاں کہاں گیا میں گھومنے لائق جگہ ہے

اس کے علاوہ کچھ اور تھوڑا بتائیں اور گھمانے کا اور آپ گھمانے کا کیا چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی کوئی اماؤنٹ ہوگا آپ کا دن کا کتنا لیتے ہیں دن کا لیتے ہیں گھنٹے کا لیتے ہیں سبھی کا چار ہزار اماؤنٹ کچھ زیادہ نہیں ہے کچھ اماؤنٹ میں ہے نہیں کرے نہیں اماؤنٹ میں کمی کرلیں تو زیادہ بہتر ہوتا جی اماؤنٹ کم کریں تو زیادہ بہتر ہوتا چلیے ٹھیک ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ